مولانا سید ابو الحسن علی ندوی وزیر اعلیٰ نتیش کمار انجینئر غلام مصطفیٰ ایم پی ڈاکٹر جاوید صاحب وزیر اعظم نریندر مودی